ہلو گڈ مارننگ سر کیا آپ زومیٹو کمپنی سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی آڈر کرا تھا پیزا منچورین اور چاؤ مین برگر آڈر لے کر ایک تو ڈلیوری بوائے اتنی لیٹ آیا تھا اور میرے گھر پہ مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے

نہ تو اس نے نوک ٹھیک سے کرا اور کھانا بھی سارا ٹھنڈا ہو گیا تھا کیونکہ اس کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہوئی تھی اور ایک وہ مجھے نیچے بلا رہا تھا اور میرے گھر پہ مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ٹھیک سے مطلب بات بھی نہیں کری تھی اور اتنی جلدی جلدی آیا تھا اور کھانا بھی آڈر گر گیا تھا اس کا